हेलो हम जे छी से एच पी केँ गैस लेने रहौं बड़ नीक चलैया पाँच साल से चलि रहल यऽ आओर पाँच हजार रुपैआ लेने छलए हन से बड़ नीक चलि रहल यऽ